تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر قدرتی مناظر کی بھی بہت وسعت ہے اور یہاں پر جو اس علاقے کو بنایا گیا ہے بہت سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے میر عثمان علی خاں سے جو قطب شاہی دور ہے یہاں پر تو انہوں نے اس علاقے کو خاص طور پر اس لیے بنایا کہ تمام چیزوں سے محفوظ ہے خاص طور پر زلزے وغیرہ سے بھی یہ پٹی محفوظ ہے اور یہاں پر قدرتی حسن سے بھی یہ جگہ مالا مال ہے اور یہاں پر ناگ ارجن کا ساگر ہے اور یہاں پر ہم نندی پیڑ وغیرہ کے بھی مناظر سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور یہاں کی پہاڑیاں یہاں کے جنگلات بھی بھرے پڑے ہیں عادل آباد وغیرہ کے اندر جنگلات جو ہے نا وہ بھی بہت پائے جاتے ہیں اور حیدرآباد خاص طور پر اس کا جائے وقوع اتنا اہم اور اتنا قیمتی ہے کہ اس کو جو انٹر نیشل لیول کے لوگ ہیں وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ غور و فکر کے بعد اس حیدرآباد کو بسایا ہے تو اس کو بہت ہی مالا مال اور ہم نے اس کو قدرتی اس میں سے مالا مال سمجھ سکتے ہیں